کچھ مشہور مقامات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کعبہ مدینہ مسجد دلی روایات یہاں پر جمعہ کو خاص طور پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں رمضان کے دوران یہاں اعتکاف اور شبینہ جیسے مواقع پر بھی لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے دیواریں اس مسجد کی دیواریں مغل دور کی تعمیراتی خوبصورتی عکاسی ہیں جہاں اسلامی خطاطی کے خوبصورت نمونے نظر آتے ہیں وشنو دیوی مندر جموں کشمیر روایات یہاں آنے والے عقیدت مندوں کو بارہ کلو میٹر کی لمبی پیدل سفر کے بعد ماتا وشنو دیوی کے درشن ہوتے ہیں یہ سفر ایک خاص معنویت رکھتا ہے اور لوگ اکثر جے ماتا دی کے نعرے لگاتے ہوئے اس مقدس سفر کو طے کرتے ہیں دیواریں اس مندر کی دیواروں پر ہندو مذہبی علامات اور دیوی وشنو دیوی کی مورتیاں کندہ ہیں گولڈن ٹیمپل امرتسر روایت یہاں ہر دن لنگر یعنی مفت کھانے کی روایت جاری ہے یہاں ہزاروں لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں گرودوارے میں لوگوں کو مساوات اور بھائی چارگی کا درس دیا جاتا ہے دیواریں گولڈن ٹیمپل کی دیواریں سونے سے جڑی ہوئی اور اندرونی دیوار دیواروں پر سکھ مذہب کے مقدس گرنتھوں کی آیات لکھی ہوئی ہیں سومناتھ مندر گجرات روایات اس مندر میں ہر روز صبح شام کی آرتی منعقد ہوتی ہے جو عقیدت مندوں کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے یہ مندر ہندو عقیدے کے مطابق بارہ جیوتر لنگوں میں سے ایک ہیں دیواریں اس مندر کی دیواریں قدیم ہندوستانی فن فن تعمیر کا شاندار نمونہ ہیں جہاں پتھر کی نقاشی سے دیوی دیوتاؤں کے کہانیاں پیش کی گئی ہیں اجمیر شریف درگاہ روایت یہاں ہر سال عرس کا میلہ منعقد ہوتا ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ہوتا ہے اس موقع پر عقیدت مند بڑی تعداد میں یہاں آ کر دعا کرتے ہیں دیواریں درگاہ کی دیواروں پر اسلامی خطاطی کے ساتھ قیمتی جواہرات اور شیسے کاری کا استعمال کیا گیا ہے یہ چند مثالیں ہیں ہندوستان میں مختلف مذاہب کے مقدس مقامات موجود ہیں جن میں ہر ایک کی اپنی منفرد روایت اور ثقافتی ورثہ ہیں